हमसब मिथिला तिरहुत छी हमरा सबके खाना जे बनै छी बनबै छी धिया पुता पसन्द जे खाइया खाना तऽ हमसब दालि भात आलू के चटनी आ कहियो कऽ हमसब सब्जी बनबै छी सब्जियो बना लेलहुॅं रोटी बना लेलहुॅं जे बाल बच्चासब खयलक जहिआ कऽ ओकरा सबके मन भेलै जे हमसब आइ तरकारी खायब तऽ तरुआ ओकरा सबकेँ तैर कऽ दियौ जे खाय जे आलू खाय तरल पापड़ खाय तरल तिलकोर खाय तरल जतेक सब्जी होइ छै भिण्डी झिगुणी घेरा अथी सबके सब्जी सब तरहक होइ छै भाटा बैगन के जे लोक कहै छै तकर तरुआ होइ छै कोबी के तरुआ होइ छै आलू के तरुआ होइ छै तिलकोर तरल जाइ छै मिथिला के पसन्द छी तरकारी भी होइ छै तिलकोर मे तिलकोर हमरा सबकेॅं तिलकोरके कहल जाइ छै तिलकोर हमरा सबके बच्चा सब पसन्द होइ छै ओ मिथिला के तिरहुत के जे बिहार के छी से हमरा सबके खाना बनै छै तहन रोटी बनेलहुॅं सब्जी बनबै छी जे बच्चा सब पसन्द से खेलक मिथिलाके साग छी पसन्द माछ छियै मखान होइ छै मिथिला मे ई सब सबटा बनै छै जहन जाहि दिन जे मन भेल खाना बनबै के आइ जे भेल हम माछे भात खाय तऽ माछ भात भेल बच्चा सब कहलह आइ हम माछ रोटी खायब तऽ माछ रोटी खयलक हमरा सबकऽ बच्चा खुश रहय छै जे माँ आइ हमरा आलू के भुजिए बना दे तऽ भुजिए रोटी बना देलहुॅं इसकुल जाइत काल हमरा सबकेँ बच्चा के से देलहुॅं भुजिया रोटी बनाकऽ कहियो भेल सब्जी बनाकऽ देलौं कहियो बच्चा सबकेॅं पुरिये बना कऽ देलहुॅं हमरा मिथिला के छियै खीर पूरी सबटा बच्चा सबकेॅं खुआबै के हलुआ बना कऽ सूजी के खीर एथी के खीर होइ छै साबरदाना के खीर होइ छै मखान के होइ छै बहुत तरहक मिथिला मे अनेक तरहके प्रकार बनै छै खाना के आलू के चिप्स बनै छै से रहल तहन चरौड़ी सब बनेलहुॅं तकर से बच्चा सबकॅं जे भुजिते गेलहुॅं छानि लेलहुॅं तेल मे आ बच्चा सबकेॅं छानि कऽ भुजि कऽ ताहिमे सबटा मिलाकऽ बच्चा सबके देलौंहुॅं खाना खाय लए जब बच्चा सब इसकुलसे आयल तऽ की खायत खाना नाश्ता की करत बच्चा सब तऽ पुतहु बेटी जे सब अछि से पूछत जे माँ बच्चा सबकेॅं नाश्ता की बना कऽ राखबै तहन ओकरा सबकेँ समझेलहुॅं जे आइ चूड़ा भूजि कऽ राखि दियौ बच्चा के चरौड़ी कऽ दियौ पापड़ कए दियौ ई सब बच्चाकेॅं नाश्ता मे मिला कऽ राखलौ पिआज काटि कऽ भूजि कऽ कचका मिरचाइ सब लए कऽ देलहुॅं तऽ ओकरा सबकेॅं बापो बाप खयलक बच्चो सब खेलक सबकेॅं नाश्ता लेल देलौं अपन खयलक